कोंकणी भाशा आमची एकदम गोड आनी तशेंच ताचें दुसऱ्या भाशे कडेन तुलना करूं शकना खूबशे शब्द मराठी संस्कृत तातुनूय आयल्या पूण ताची एक कोंकणीची भाशेची एक वेगळीच वळख आसा परप्रांती हांगा येवन रोकडेच कोंकणी शिकतात आनी आपल्या धंद्या काम्यान कामान ती रोकडीच कोंकणी वापरता आनी तातूंत यशूय मेळयता पुर्तूगेजाचो हांगा राज्य जाल्ल्या कारणान खूबशे पुर्तूगेज भाशेचे शब्द आमचेर कोंकणीचेर प्रभाव केल्ले कडेन आमकां दिश्टी पडटा जशें की प्रासार काम्र कादेन वेळेर वॉलतेर बलकांव हे खूबशे आमचे लोक कोंकणी उलयता आसताना ह्या सब शब्दांचो जे पुरचुगीस आसा तेंचो वापर करता